हमरा बिहारमे मधुबनी जिला एगो छै जतऽ से हम मधुबनीये जिला से छी मधुबनी जिलामे बहुत जादा भीड़ भाड़ रहै छथि जे छै ने इग्जाम दै लए जाइ छी किछु भी लेकिन कोइ इग्जाम दियै इग्जाममे फँसै छी से बहुत एक एक डेढ़ दू घंटा लागि जाइया किएकि जे छै ने जरूरी काम रहितो जे छै ने नहि कऽ पबै छी किएकि छै ने समयके बर्बादी होइ अछि आओर जे छै ने आदमी के जे छै ने ओहिमे हालत खराब होइ छै भीड़ भाड़ इलाकामे आओर बहुत जादा छै ने कठिनाइके सामना करऽ पड़ै छै किएकि जे छै ने ट्रैफिक लगला सऽ आदमीके जे छै से प्रॉब्लम बढ़ै छै किएकि जे छै ने सब चीज सब आदमी परेशान भऽ जाइ छथि आओर एक दूसरे से जरूरत पबैके लिए जे छै ने से दूर जाए पड़ै छै ने भीड़ भाड़ इलाकामे बहुत स्थिति गंभीर रहै छै जे जाके काम कोनो करा सकै छथि मधुबनी जिलाके भीड़ भाड़ इलाकामे रहिके मतलब जे छै ने एहि पार से एहि पार करैमे दिक्कत बहुत होइ छै आओर जे छै ने से गाड़ीके जे छै ने लाइन जे लगै छै से मतलब डेढ़ डेढ़ दू घंटाके लगल रहै छै जे जा नहि पबै छथिन आदमी सब और छै नऽ बैठ के उठाड़ भऽ के जे छै नऽ से परेशानी के सामना करऽ पड़ै छै